जय झूलेलाल असां महाराष्ट्र राज्य मां रहंदा आहियूं महाराष्ट्र में अलॻि अलॻि तरह जूं भाॼियूं फ्रूट ऐं धन ऐं धाने जी पोखु थींदी आहे भाॼियुनि में असांजा महाराष्ट्र में टमाटा वांगण बसरु तूरियूं करेला हरी भाॼियुनि में मेथी पालक ऐं मसाला पोखंदा आहिनि फ्रूट में असांजे महाराष्ट्र में कमंदि नारंगी ऐं अंगूर जी वधीक मां वधीक पोख थींदी आहे असांजे महाराष्ट्र में चांवर वधीक पोखजंदा आहिनि जानवरनि में असांजे महाराष्ट्र में घर में गायूं बकरियूं मेंह ऐं मेंह पालींदा आहिनि असांजे महाराष्ट्र में खीर जे लाइ जाम माण्हू मेंह जो खीरु पीअंदा आहिनि गांइ जो खीर बि पीअंदा आहिनि